अजमेर ज़िले जूं जलवायु हिक जहिड़ी कान हूंदी आहे कॾहिं ॾाढी गर्मी हूंदी आहे त कॾहिं ॾाढो सीउ हूंदो आहे जॾहिं ॾाढी गर्मी लॻंदी आहे त असांजी हालति ख़राबु थी वेंदी आहे माण्हू उस जे करे ॾाढो हैरान थी वेंदा आहिनि उहो उञ उमसि वधी वेंदी आहे माण्हू बेहाल थी वेंदो आहे जंहिंसां माण्हू जी हालति ख़राबु थी वेंदी आहे अगरि कॾहिं वधीक सीउ हूंदो आहे तॾहिं बि माण्हू जी हालति ख़राबु थी वेंदी आहे थधी हवाऊं माण्हुनि खे परेशान कंदी आहे जंहिंसा माण्हू बीमारु थी वेंदा आहिनि सूखो थियण सां माण्हू परेशानु थी वेंदो आहे हा असां सभु जीवन जे मौसम जो बदलाव ॾिठो आहे जुलाई जे महिने में तेजु आंधियूं तूफ़ान अचनि था जंहिंसां मौसम बिगड़े थो जून में गर्मी वारे महिने में बि वर्षा अचण सां बि मौसम में बदलाव थींदो आहे